हमारे क्षेत्र में बेसिकली तीन मुख्य मौसम होते है जैसे गर्मी जो कि मार्च ऐसे जून तक के महीने में होती है मानसून जोकि जुलाई से सितंबर तक के महीने में होता है और सर्दी जो अक्टूंबर से फरवरी तक के महीने में होता है गर्मी में बाजरा हाँ ज्वार तिल ये सब फसलें उगाई जाती है जो कि कम पानी में अच्छे तरीके से उग जाती है और गर्मी के हिसाब से उपयुक्त भी है वहीं मानसून में धान होती है इसमें इस फसल में थोड़ा अधिक पानी चाहिए रहता है सोयाबीन और मक्का ये सारी फसलों में थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए रहता है और ये मानसून के हिसाब से बहुत सही फसले हैं तो इन्हें मानसून में किया जाता है वहीं सर्दी में गेहूँ चना और मसूर जैसी फसलें उगाई जाती है क्योंकि यह ठंडे मौसम में अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है और इन्हें उगाई जाती है उज्जैन में कपास और गन्ना सब्जियाँ ये सारी सब्जियाँ भी इस एरिया में उगाई जाती है जोकि मानसून के और सर्दी के और मानसून और सर्दियों में उगाई जाती हैं और सब्जियाँ तो साल भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की उगाई जाती है और साल भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फसल अलग अलग उगाई जाती है